गेलेनाया मोनसे मानसिनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायनि मोनसे आयदा देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय एबा गोग्गो लाखिनो थाखाय गेलेनाया मोनसे गोनांथार बे गेलेनाया अनेख रोखोमनि गेलेनाय थायो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखायबो जों गेलेनायखौ नांथारगौ मानोना गेलेनाया सासे मानसिनि देहाखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे बिनि फरायनाय बायदि रोखोम फरायनाय बिथिङावबो खामानि बायदि मावनायावबो हेफाजाब होयो गेलेनाया मानसिनि देहाजोंखौ गोख्रों लाखिनायजों लोगोसे फरायनाय फारसेयावबो माने बियो जोंखौ हेफाजाब होयो फरायनाय गेलेनायजोंबो आजिखालि जुगाव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो गाव गावखौ जौगा होनाय गाव गावखौ दैदेनलांनो हानाय लामाखौबो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जों मोननो हायो जों गोबां रोखोमनि गेलेनायजों गोबां रोखोमनि आयदायाव गेलेनायजों गुबुन गुबुन मानसिफोरा बिदिनो गोबां रोखोमनि गावनि न'खरजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे जाथि खुरमा गासैबो न'खरनि मानसिफोरखौबो मुलुगाव जायगायाव एबा एरियायाव गावखौ सिनायथि होनो हादों बेबादिनो गेलेनाया मानसिनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथियाव गोख्रोङै हेफाजाब होयो फरायनाय फारसेयावबो गेलेनाय गैयाब्ला फरायनायावबो दावगानो हाया फरायनायाव गोहोम खोख्लैनो हाया बेबादिनो गेलेनायजों लोगोसे गावनि देहायारि बेमार आजार बायदि रोखोम सानाय सुनाय बेफोरबायदि जा माबाफोर जाथायफोरखौबो जों गेलेनायजों जानगार खालामनो हायो गेलेनाया मानसिनि देहायारि आरो मेलेमारिखौ बांहोयो देहा मेलेम बांनायजों लोगोसे जोंहा फरायनाय आरो बायदि रोखोम बिथिङाव हेफाजाब मोनो गेलेनायजों लोगोसे मानसिया गावनि आरो खाथि खालानि गासैबो जायगानि मानसिफोरखौबो गेलेनाय फोरोंनानै जायगानि एरियानि मानसिफोरखौबो बेबायदिनो देहायारि गाहाम खालामनायाव मदद खालामनानै होनो हायो गेलेनाया मानसिनि देहायारि आरो मेलेमारि गाहामथि गाहामथि मानोना जों देहायारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गेलेनाया मानसिनियाव थाथारनांगौ गेलेनाय गैयाब्ला देहायाबो मोजां जाया फारसे फरायनाय फरायनाय बेलायावबो गोहैलो जालाङो आरो मोजां रोखोमै फिथाइ मोननो हायै जायो बिनि थाखायनो गेलेनाया मानसिनि मेलेमारि मेलेमारि जौगानायाव गोनांथार हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो गेलेनायजों लोगोसे बेबायदिनो खायसे खायसे मानसिफ्रा गावखौ गावजों लोगोसे गावनि गामि गावनि हादरफोरखौबो मुंदांखा खालामनायखौ जों गोबां रोखोम बिदिन्थि नुनो मोनो आजिखालि गेलेनाय बिथिङाव सरखाराबो गोबां हेफाजाब मदद होनायखौ जों नुदों बिनि थाखायनो मानसिफ्रा गेलेनाय बिथिङाव आवगायनांगौ लोगोसे गेलेनाया गावखौ गावजों लोगोसे हादर आरो गावनि जाथि बंसखौबो सिनायथियाव होयो बिनि थाखायनो गेलेनाया मानसिनि देहायारि मेलेमारि गाहामथि गाहामथि बिनिखायनो जों गेलेनायखौ अरायबो माने लाफानांगौ फरायनायजों लोगोसे जेखिजाया बिथिंनि मानसियानो जाया मानो गेलेनायखौ अरायबो माने लोगोआव लाफानानै सोलिनांगौ गेलेनायजोंसो जोंनि देहायारिआबो गाहाम थायो बेमार आजारनिफ्राय जों रैखा मोनो